भारतमे बहुत कोर्स है जकरा लेल लोग अललगसँ पढ़ै छै पढ़ै छै कोर्स करैके लेल अलगसँ ट्युसन पढ़ै छै भारतमे कोर्स कठिन है बहुत से कोर्स जैसे कम्प्यूटर कोर्स सिखै लेल लोगके बहुत कठिन पड़ै छै कठिनाइके समाना करैके पड़ै छै लेकिन लोग सिखै छै एक्स्ट्रा जगह पैसा दे के या ट्युशन करके या कॉलेज ज्वाइन करके ई सबसँ लोग अपना बारे दूसरा जगहके बारेमे टेक्निकल सोर्सके बारेमे जानकारी प्राप्त करै छै